औ हेल' दै मटर गाज्रि जादोंमोन दै मटर गाज्रि जादोंमोन बानायफैनो सोलाब ना सोलाबा ए होमब्लालाय मालाथो खालामफैगोन हाब एफा गोबावब्ला बावद्रायोना जोंहा खामानि मावनो औ एसे थाब बानायब्ला खामानियाव सोलियो आरो उम उम

उम माबा माबि नांगौब्ला माबादे अबेबा अबेबा गाज्रि जादोंब्ला बानायनो लाबो देरदो बुस्थुफ्रा उम

ए

दिरि जागोन होनब्ला दिरि जागोन होनब्ला ओं जासिगोन दां ओं ओ दे

बानायफैब्ला एसे आराम जासिनगौमोन आरो उम बानाय बानाय दानो फै फैथारनोब्ला ओम जाहा ए दे औ औ दे ओं उम दे ओं ओं उम दे दोननायसै